ओरियोन म्हाका खूब आवडटा कारण चडशे वेळार तो म्हाका दिसता आनी तो अशे ते चार ते पळोवन लायनीन म्हाका बरें दिसता तेच्या बद्दल हायेन वाचनय केला सो म्हाका तें सुंदर दिसता आनी म्हणून म्हाका तें आवडटा